अ गबिन बर' औ गहाय है महन्टलै औलै अ अ अ अ है बेनोथ'लै नों बबाव लांनो होनबा अ अ आमबासा लांबा जाया होनबा नंगौ नंगौ नंगौ दाम दामाथ' मोनगोन मोननाया खिन्थु हम बजारावसो माबोरै जागोनबा अ आच्चा आच्चा आच्चा बिदिबाथ' बेयावनो मोजां जागोन नङा होनबा अ अ अ आंनिया रलै दस कुविन्टेलसो जानांगौ

बे नोंनि गारिजोंनो लादो अ अ अ अ जागोन दे जागोन अ अ अ अ अ जागोन दे जागोन हा मंगलबार मंगलबार बाजारावनो लादो अ दे होनबालाय दे ना अ आंथ' रेदि खालामगोन खालामनानै आख' आं फुङावनो ओंखारलांगोन फुङावनो ओंखारलांनानै नोंसोरनि बे माबायावहै लाना थांनिसै गारियाव नङा होनबा नोंनि गारियाव ओं